असांजे ठाणा जिले मे काफी धंधा ऐं काफी अलॻि अलॻि इंडस्ट्रीज आहिनि जीअं त आहे फैशन इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री मे छा थींदो आहे जेके बि हूंदा आहिनि माण्हूं उहे तरह तरह जा कपिड़ा ऐं अलॻि अलॻि डिजाईनीनि सा कपिड़ा तयार कंदा आहिनि इंटीरियर डेकोरेटरस उहे जेके घरु सजाईंदा आहिनि जॾहिं बि असां नओ घरु वठंदा आहियूं त उनमे कहिड़ी तरह जो फर्नीचर हुजणु घुरिजे उनमे कहिड़ी तरह जूं अलॻि अलॻि डिजाईंनसि हुजणु खपनि केरो असांखे अलॻि अलॻि पैटर्न जा नमूनों यूस करण खपे पंहिंजे फर्नीचर मे इहो उहे ॿुधाईंदा आहिनि ॿियो आहे एग्रीकल्चर ऐं ॿियो उनमें आहे बिल्डर्स बिल्डर्स उहे हूंदा आइन जेके बिल्डिंगु ठाईंदा आइन जीअं त असांखे ख़बर आहे आदमशुमारी वधी रही आहे त बिल्डर्स छा कंदा आहिनि बिल्डिंगयूं ठाहींदा आहिनि त ठाणा जिले मे जाम घणे पैमाने ते नयूं नयूं बिल्डिंगयूं बि ठहनि थियूं जेमे घणा माण्हूं नवा नवा घरु वठनि था असांजे ठाणा जिले में मेडिकल या जेको डॉक्टर ऐ डॉक्टरिस आहिनि उहे बि तमामु घणा आहिनि अलॻि अलॻि बीमारियूं जा अलॻि अलॻि डॉक्टर आहिनि डाइटीशियन्स आहिनि जेके असांखे ॿुधाईंदा आहिनि तव्हांखे डाइट में छा छा करणु खपे हर बीमारी जा अलॻि अलॻि डॉक्टर्स आहिनि जेके असांखे ठीकु रहण में मदद कंदा आहिनि असांजे ठाणा जिले मे ॿियूं बि अहिड़ी तरहं काफियूं नयूं नया कैरियर्स आहिनि ऐं काफी नवा धंदा आहिनि होटल इंडस्ट्री बि आहे होटल इंडस्ट्री में होटल में छा छा थींदो आहे कहिड़ी तरहं सां खाधो ॾिनो वेंदो आहे होटल्स में ॿियो छा छा हुअण घुर्जे इननि सभिनी ॻाल्हिनि जो जेको हूंदो आह् नॉलेज वो होटल इंडस्ट्री मां असांखे पण मिलंदो आहे